हाँ

हाँ बोलियै ने

लॉन्गस लेबै साढ़े तीन सए रुपिआ हूँ कम कतेक होएत बड़ तऽ बीस पचीस रुपिआ उहूँ कोन बतैऐ

दू सए रुपिआ हूँ

डिजाइनबला तीन सए रुपिआ

हूँ पॉँच सए फ्राक सिलाना हए पॉँच सए रुपिआ हाँ सिलाइएगा चलिए साढ़े चारि सए रुपिआ लागतौ हूँ बोलिए

हूँ

ओ